हैलो हा जय झूलेलाल तव्हां मलिका गैस एजेंसी मां पिया ॻाल्हायो हा मां सीता पई ॻाल्हायां मां सोरहं तारीख़ जो मुंहिंजी गैस बुकिंग कई हुई त मां हीअ ॾिसी रही आहियां की मुंहिंजी गैस अचणु मतिलबु वीह तारीख़ जो अचणु अची वञणु घुरिजे घरु पर हू हाणे त पंजुवीह तारीख़ थी वई आहे पर अञा ताईं गैस कोन आई आहे त मां पंहिंजी चिंता इज़हार करणु पई चाहियां की मुंहिंजी मुंहिंजी हिकु बार तव्हां हीअ इहे न शिकायत दर्ज कयो ऐं जांचे करे ॿुधायो मुंहिंजी मदद कयो जांचण में की हेॾो टाइम छो लॻो आहे हूंअं त कॾहिं हेॾो टाइम लॻंदो कोन्हे पर हेॾो टाइम लॻो आहे छो लॻो आहे हा हा मां लाइन ते ई आहियां तव्हां जांचे ॿुधायो की छा परेशानी आई आहे अच्छा हा हा हा हा मुंहिंजो इहो गैस बुकिंग जो नम्बर हा लिखो छह अठ सत ॿुड़ी पंज चारि अच्छा हा हा हा हीउ गैस बाबूलाल जे नाले सां आहे मतिलबु गैस जो इहा इहा कनेक्शन अच्छा हा हा आधार कार्ड बि हिन में जुड़ियल आहे अच्छा आधार कार्ड नम्बर बि ॿुधायांव हा लिखो चारि पंज अठ नव ॿ छह ॿुड़ी ॿुड़ी पंज चारि ॿ अठ हा हा त जल्दी चेक कयो पोइ ॿुधायो मूंखे की छो एॾी देरी कई अथव हा हूंअं कॾहिं न थींदी आहे ईअं देरी अच्छा अच्छा अञा ॿ ॾींहं ॿियां लॻंदा छो छा थियो हुओ अहिड़ो अच्छा मां जीअं बुकिंग कराई हुअसि त इहे कंफर्म कोन थी हुई ठीकु आहे त मंजूरु करो और हुन बुकिंग खे हा ॿ ॾींहनि जे अंदरि मोकिले छॾिजो हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे जय झूलेलाल